अ हेल्ल' अ केरानि सार ना आच्चा थार्द एभालुवेस'नाथ' जानोसै बेनि माखासे कर्सफोरखौ फोजोबलायखोना फोजोबलायदिया जोंनि फोरोंगिरि स्थाफफोरा बेखौ एसे थाग थियारि खालामनानै लानाया मोजां नामा थामथि सुमोनथाया थामथि सुमोनथाया जोबनाय फारियाव जाबाय जायखिजाया सोर साबैसे सारा बेसेबां आयदायाव माबाखो फोजोबखो बेखौ एसे सेक खालामनानै लानाया मोजां आरो रुथिनफोरखौ रुथिनफोरखौ दिन थारिगफोरखौ थिग खालामनाया मोजांसै आरोखि औ ख्लासा जोबबाय दा अ दे दे मोजां बेयो दा रिपिट लायोब्ला खायसे खायसे औ औ दे होनबा बेखौ माबा मोनसे थिग खालामनानै ज' स्थाफाव सावरायलायनानै दिन थारिगखौ मोजां लानानै आरो बेसेबां मार्कनि बबे साबजेक्टआव बबेखौ लानाय जायो बेखौ थिग खालामनो औ आरो सोरबाया जुदि बबेबा साबजेक्टआव एसे विक दङब्ला बेखौ ज' स्थाफआनो मदद होलायनाया मोजां जागोन जाहाथे साफ्रोमबो गथ'फ्रा मोजांयैनो माने नांगौबायदि मार्कफोरखौ लाखिनो हायो खायसे साट्र'फ्रा ओरैबो दंना गथ'फ्रा ओ स्ल'लि आरो जायफोरना एसे स्फिदाव दङ आरो जायफोराथ' एसे एबसेन्टबो जाबाय थायोना औ बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै एबारनि रिजाल्टखौ थिग खालामनाया मोजां जागोन मानो होनोब्ला माखासे गथ'फ्रा ओरैबायदिबो दङ माने फुजा मेलायाव इन्टारेस्टेद लानानै समफोरखौ बारहोग्रा बेफोरखौ नोजोर लानानै एबसेन्टफोरखौ नायफामनानै एबारनि परिक्खानि रेजाल्टफोरखौ थिग खालामनाया मोजांथार होननानै साननानै लाजायो आरो

दे जासिगोन दे